हैलो हां जी हां जी बोलो केह् होएआ माराज एह् केह् गल्ल करै दे माराज नमें नकोर तुसेंगी सेब दित्ते तुस कि'यां आक्खा दे तुस कि खराब सेब निकले इक सौ बीह् रपेऽ किलो तुसें ई थ्होआ दा निं कोई इक ओह् इयां ओह् लाल गेदे सेब दित्ते तुस आक्खा दे खराब निकले सर एह् एह् तुस नाश्पत्तियां बी खराब निकलियां नाश्पत्तियां हून हून पता ब्हार छड़ी स्टार्ट होआ दी ते इत्थै ऐहीं नमां माल आवा दा ते तुस केह् आक्खा दे साढ़ियां नाश्पत्तियां खराब न अस सबतूं शैल शैल चीज़ां बेचने रियासी बिच मराज दिक्खो रोज गड्डी औंदी ऐ मेरा सवेरे समान औंदा शामीं बिकी जंदा एह् गल्ल बैसे होई निं सकदी कम्म करो तुस जेह्का बी समान आक्खा दे खराब ऐ तुस आओ मेरी हट्टिया लेई जाओ समान ते चैक्क ते करांऽ कि एह् कि'यां होई एह् गल्ल कदें होई निं सकदी चुक्कियै समान खराब होई जा मेरा जां खराब दित्ता होवै मराज तुस इक कम्म करो चार बजे दे बाद आवेओ ओह्दे बाद करने आं दोह्री त्रेह्री कोई गल्ल करने आं दिक्खने आं समान कोई प्रापरली दिक्खियै पता लगदा भी भला गलत ऐ जां केह् समान इ'यां देई ओड़ेआ तुसें ई सड़े दा हां चार बजे दे बाद तुस आई जाओ लेइयै समान बटाई देगे तुसें ई ठीक ऐ जी